राज्य ऐं स्वास्थ्य पेशेवरनि लाइ अपर्याप्त शिक्षा प्रक्षेषण जी समस्याउनि जा समाधान हीअं करे रही आहे की जॻहि जॻहि ते हुननि जी प्रक्षेषण जा प्रक्षेषण केंद्र लॻायां वेंदा आहिनि जंहिंमें अची करे जेके स्वास्थ्य पेशेवर आहिनि उहे अची करे पंहिंजी शिक्षा ग्रहण कनि